गोमानाय बेग खौ नागिरनो थाखाय बावैसो लानाय केब खौ नागिरफिनगोन सुलुं लानानै मानो होनोब्ला गोमानाय गारिनिफ्रायसो मोनगोन बे बेग खौ आरो बे बेग खौ मोननायनि गोबां खाबु मोनगोन